हैल्लो नमस्ते मैं थोआड़ी हट्टिये फोन कीत्ता मत मिकी इक फोन चाहिदा दस ज्हार दे अंदर कोई फोन दस्सो मिकी कोई बी दस्सना हो जेह्का दस ज्हार दे कोई ओप्पो दा ओप्पो दा दस्सो कोई कोई मिकी फोटो खिच्चियै ते मिकी फोन उप्पर सैंड करेओ अ'ऊं दिक्खियै ते फ्ही औगी अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते अगर कोशिश होई सकग ते ओ करूड़ो फोटो सैंड मैं कि की मैं बड़े दूर रोह्नी आं मैं टाइम नी लग्गना आने दा नेईं कोशिश करेओ कि अज्ज गै होई जान कि मैं बड़े दूर दा आनी आं नी ते फ्ही अगर तुस जि'यां दुकान उप्पर इक दिन मैं पैह्ले बी आई दी तुस दुकान उप्पर ऐ हे नि ऐ हे ते फ्ही मैं इय्यां गै हांड होई उत्थां अ'ऊं आई ते अगर तुस होगे मि फोटो करुड़गे सैंड अ'ऊं दिक्खियै फ्ही गै औगी करुड़गे नी